हँ सामाजिक स्तर पर हमरा क्षेत्रमे किछु लोक छथि जे एकर आवण्टन करबबैत छथि आओर खेलके विकासभमे समर्थन करैत छथि आओर जिला स्तर पर ओना सरकारी इसकुल सभ एकर आवण्टन सेहो करै यश छथि आओर एकर विकासके लेल प्रोत्साहित करैत छथि